हैलो नमस्ते अंजी कोई गल्ल निं भेजेओ सूट सी देई ओड़गे नेईं तेरां तरीक तगर ते निं होई पाना कन्नै तुसेंगी पता सेआई हून अस सिंपल सूट दी करी ओड़दी छे सौ रपेआ ते लाईनिंग आह्ले दी ज्हार रपेआ अज्जकल तुसेंगी पता नलकी टिकन किन्ना मैहंगा होई गेदा ते असें पूरा दिन लाना ओह्दे उप्पर ते मैह्नत लानी ते हून पैसे ते बधने गै न अज्जकल तुसेंगी पता चाही दा किन्ना रेट बनी गेदा ते तुस घर रुट्टी खन्ने ओह्दा रेट ऐ एह्दा निं बधना सूटै दा ठीक ऐ भी दिक्खी लैन्नी आं ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ